मां एसास्टिक्स जो निर्माता आहियां हिन पिक्चर में इहे दर्शायाल आहे त हिकु छोकिरो जेको ॿाहिरि देश में जेके रहे थो पियो ऐं उनजो हिकु छोकिरीअ सां प्यारु थो थी वञे छोकिरी जेका आहे उहा पहिरियों तमामु सुठी हुई पर पोइ कुझु ॾींहनि खां पोइ उनजो नेचर जेको आहे ख़राब थो थी वञे पियो ऐं जेको उनजो ससु ऐं सहुरा आहिनि सोहुरो आहे उहो एक्चूली इनखे जेके फंड जा जेके पैसा मिलनि था पिया हूअ छोकिरी उन जे पुठिया पागल थी थी वञे पई ऐं चए थी जेके इन्हनि खे पैसा मिलियल आहिनि उहे भई मूंखे वठी ॾिए ऐं मां टिनि रुमनि जो हिकिड़ो फ्लैट वठंदमि जिते संदसि पुटु जेको आहे उहो उहो चङी तरह पढ़ाई करे सघंदो इन ॻाल्हि ते जेका आहे जेका उनजी ससु जेका आहे उहा नाराज़ थिए पई ऐं राति जो उनखे हार्ट अटैक अचे थो उहा मरी थी वञे पई ऐं इनजो सहुरो पोइ अकेलो थो थी वञे ऐं उनखां पोइ जेका नूंहु जेका आहे उन ससु खे सहुरे खे तमामु परेशानु थी करे पई परेशानु थी करे त सहुरो बि आख़िर में घरु छॾे करे वञी करे बुढा आश्रम में थो रहे पियो उनखां पोइ उनजे पुटु जो हिकु एक्सीडेंट थी थो वञे पियो एक्सीडेंट थियणु जे करे करे उहा जे ॻाल्हि आहे उनजे सहुरे खे ख़बर थी पए पई ऐं सहुरो पछाड़ी में पंहिंजियूं किडनी ॾेई करे उन पंहिंजे पुटु जी जान थो बचाए पियो इनमें एक्चूली मूंखे लॻे थो इहे सिखिया आहे त बुढो थी करे जेके माण्हू पंहिंजो सभु पैसा पहिरियों ॾेई त छॾनि पिया इहे पछाड़ीअ में वञी करे उनखे जाम तकलीफ़ थिए पई मां सभिनी खे इहा सलाहु ॾिंदुसि त माण्हू जेको जेसि तई जीअरो आहे तेसि तई का बि पंहिंजी प्रोपर्टी या पंहिंजे पैसनि मां पंहिंजे ॿारनि खे कुझु बि न ॾेयनि मरण खां पोइ त हूअ ई हूअ सभु उन्हनि जो ई आहे